उनखां पोइ यारहें ॾींहं दरिया पूॼो वेंदो आहे उन खां पोइ चालीह ॾींहं अ पोइ ॿार खे ना नानाड़े मोकिले मोकिलियो वेंदो आहे फुला फुला भुॻड़ा झलण जे लाइ उन खां पोइ ॿार खे छहें महीने असां अ पंहिंजो अन्न अन्न खाराइण जी अ संस्कार कंदा आहियूं ऐं इन में कई सन सिंधीयुनि परिवारनि में इहो बि थींदो आहे की अगरि ॿार जा ॾंद था अचनि त नानाड़नि खां कुझु पिस्ता ऐं ड्राई फ्रूट घुराए करे सुको फ्रूट घुराए करे ॿार खे पीसे करे हूअ खाराईंदा आहियूं उन खां पोइ साल जे अंदरि अंदरि ॿार जो मुंडण लहाराईंदा आहियूं की शिव रात्रिअ ते लहाराईंदा आहिनि त के चेटी चंड ते ऐं के दशहरे ते इन तरीक़े सां ॿार खे पहिरीं नवजात शिशु जा इहे संस्कार असां पूरा कंदा आहियूं